کنویں سے پانی نکالنے کے لیے پہلے تو لوگ بانس تین بانس کا استعمال کرتے تھے اس میں لوگ ڈور باندھ کر نیچے پانی میں ڈال دیتے تھے اس میں جب پانی میں ڈالتے تھے تو بالٹی کو نیچے اوپر کرنے سے پانی بالٹی میں بھر جاتا تھا تو اوپر اس کے سہارے سے گھینچا جاتا تھا اب ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے اب موٹر کا استعمال ہوتا ہے موٹر کو اندر فٹ کر دیا جاتا ہے اور اس میں لائٹ دے کر اوپر موٹر آسانی سے کنوئیں سے پانی نکالا جا سکتا ہے جس سے موٹر کا استعمال بہت اچھی طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ آئیڈیا ٹیکنالوجی سے آئی ہوئی ہے موٹر بہت اچھی چیز ہے اس میں ٹائم کی بچت ہوتی ہے